हाँ जी बताइए जी आप कहाँ से बात कर रहें अच्छा अच्छा बताइए

जी सर बताइए कैसे क्या करवाना है आपको जी

हाँ हाँ जी जी सर सर हमारा चार्ज है कुछ ऐसे कि आपके अट्ठाईस से ले कर तीस तक आपकी जो वेडिंग के जो समारोह हैं उस में टोटल तीन सौ फ़ोटोज़ हैं ठीक है तीन मतलब तीन सौ फ़ोटो की एक एलबम तैयार होगी और अलग से जैसे विडियो शूट होगा ये सब का मिला कर आपका ख़र्चा है बीस हज़ार रुपये और अलग से अगर आपका एक्स्ट्रा फ़ोटो है एक्स्ट्रा शीट अगर ऐड होती हैं उसका सौ रुपये चार्ज लगेगा जी सर बिल्कुल जैसे आपकी प्री वेडिंग होगी अभी शादी से पहले तो उस में हम सूट करेंगे और आप हमें हमारा उस में काम देख लीजिएगा जैसे हमारे कैमराज़ विडियोज़ हैं तो उस में हमारी जो क्वालिटी है कैमरा की सारा हमारा जो डिवाइस है वो सोनी कम्पनी से है तो आप बुकिंग ले के आप फ़ोटोशूट करवा लीजिए हम और आपको अच्छा लगेगा जी सर बिल्कुल जी सर बिल्कुल सर आप और आपकी प्री वेडिंग कितनी डेट को है बीस तारीख़ को प्री वेडिंग

जी सर बिल्कुल ओके सर

जी जी ओके सर हम आ जाएँगे ओके